योग वास्तव में एक व्यायाम हैं और व्यायाम के माध्यम से ये शरीर की हर बीमारियाँ दूर होती हैं इससे शरीर बहुत ही प्रफुल्लित रहता है योग की दशा में आदमी एकदम चिंतनशील होता है और चिंतनशील दशा में जो इद्रियाँ से लेकर के पूरे शरीर की जो नसें हैं वो एक्टिव हो जाती हैं और जब एक्टिव होती हैं तो वो ये रोग से रहित रखती है